आमी चलता भोंवतना कितले तरी मनीस पळयतात ह्या मनशाचे तरातराचे प्रस्न आसतात जिवितांत ते खूब सोंसतात भोगतात कांय जाण गरीब आसतात तांकां आपलो दिसपट्टो संवसार चलोपा खातीर खूब त्रास काडचे पडटा भुरगीं शिकतात पूण तांकां नोकरी मेळना ताका लागून फ्रस्टेशन येता वेसन लागता हें आमच्या दोळ्या मुखार दिसता हे सगळे ही एक प्रक्रिया तातूंतल्यान म्हाका विशय मेळटा त्याच प्रमाण पात्र मेळटा ताचे भोंवतणी म्हजें लिखाण घुंवता